हमें बचपन में प्रतियोगिता में भाग लेने का शौक है और जब हम स्कूल में जाते थे तब वहाँ पर प्रतियोगिताएँ होती थीं जैसे क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल खो खो यह सब खेला करते थे उसके बाद स्कूल में में प्रतियोगिता जब होती थी उसमें हम भाग लेते थे भाग लेकर भाग लेकर उसमें खेलते थे स्कूल में पुरस्कार भी मिलते थे जीतने वाली टीम को और हमारे वहाँ गाँव में भी मेला जब लगता हे आसपास के तो वहाँ भी प्रतियोगिता होती है जैसे कुश्ती कुश्ती दंगल यह सब होते हैं उसमें हम भाग लेते हैं लेते हैं खेलों में हमें क्रिकेट बहुत पसन्द है जब आज भी हमलोग जब एक साथ एकत्रित होते हैं तो क्रिकेट खेला करते हैं इससे हमारे शरीर को भी दौड़ ते हैं तो उसमें भी मदद मिलती है और और एक दूसरे स्कूलों के बीच प्रतियोगिता होती है कुछ बाहर बाहर गाँव में भी जा के प्रतियोगिता करते हैं और खेलकूद में खेलते हैं और भी बाहर के लोग भी हमारे यहाँ प्रतियोगिता करने आते हैं जिससे वह अपने गाँव का नाम रोशन करते हैं हर एक इन्सान के अन्दर किसी चीज़ के लिए होना ज़रूरी है खेल में कोई भी खेल हो वह मनपसन्द उसका हो ज़रूरी ही नहीं हर एक इन्सान का खेल अलग अलग होता है जिसमें जिसकी रुचि हो उसमें भाग लेकर वह कर सकता है

और स्कूल के टाइम खेलकूद में भी बहुत नाम रोशन होता है जिससे स्कूल का और आपका भी रोशन होता है अगर आप अच्छा करते हो जैसे हमारे देश का खेल प्रमुख हॉकी है लेकिन लोग ज़्यादा क्रिकेट देखना पसन्द करते हैं और हॉकी भी एक अच्छा खेल होता है होता है विदेशों में फुटबॉल ज़्यादा खेल जाता है इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा नहीं देखते लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं गाँव में जब मेला लगता है तो वहाँ कला के रूप में महाभारत रामायण यह सारी कलाएँ होती हैं जिससे लोग भाग लेकर उसमें रुचि अपनी अपनी दिखाते हैं और लोगों का मनोरन्जन करते हैं और हमारे गाँव में भी बाहर बाहर के लोग अपनी प्रतियोगिता और कला दिखाने आते हैं जिससे हमारे गाँव का भी नाम रोशन होता है और बहुत लोग भी देखने आते हैं इसी तरह से गाँव देश का भी नाम रोशन होता है गाँव में भी मेले में प्रतियोगिता के रूप में अच्छी अच्छी दुक़ानें लगाते हैं और बहुत से लोग आते हैं देखने सिर्फ प्रतियोगिता के लिए जिससे उनको भी मनोरन्जन भी मिलता है और हर गाँव में ऐसी प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं जिससे वह लोग को को बाहर बाहर से बुलाते हैं और इनाम ढेर सारे इनाम देते हैं जिससे लोग ख़ुश होते हैं इसी तरह से खेलों में आजकल रुचि लोग ज़्यादा दिखाते हैं और अपने बच्चों को भी स्कूल के रूप में खेलों में एडमिशन कराते हैं जिससे उनका खेल अच्छा हो और वह देश के लिए खेलें